हाँ नमस्ते सर कौन आप हरिदयाल डॉक्टर बोल रहे हैं क्या

थोड़ा फ़ीवर आ गया है जुखाम हो गया है थोड़ी थोड़ी खाँसी भी हो गई है पैर में सर में दर्द है नहीं नहीं दवा नहीं लिए अब यही तो जानने के लिए आपके पास फ़ोन की हूँ क्या क्या है दवा अच्छा

हाँ तो नहीं अभी डॉक्टर को अभी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ तो हम सोचे कि आप ही से मिल लें आप ही को दिखा दें आपका हमने बड़ा नाम ओम सुना है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बहुत अच्छे दवा देते हैं इसलिए हम सोचे कि आपसे मिल लें आप या आप यह के पास आकर दवा ले लें तो हम बोले सोचे थे कि पहले आपसे बात कर लें उसके बाद आपसे आपसे आकर हम मिलेंगे तो ठीक है हम मंडे हाँ तो ठीक है हम मंडे को

ना हाँ हाँ नहीं यह थोड़ा वह थोड़ा नीचे ऊपर हो ही जाता है वह जो है कि टाइम टाइम हो ही वह क्या है कि थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं कभी देर तक सोते हैं तो इसलिए थोड़ा ऐसे इधर उधर हो ही जाता है कोई बात नहीं पर थोड़ा अभी मेरे को तो हाँ हाँ यह बात तो यह बात तो हंड्रेड

तो हमको तो वैसे मंडे को आप बोल रहे हैं मंडे में तो अभी दो तीन दिन टाइम है तो इक कोई मेडिसिन ले सकती हूँ अभी फ़िलहाल में आप कोई नामी ओम बता देते तो मैं कुछ मेडिसिन ले लेती जिससे कि अभी दो दिन का तो राहत मिले अच्छा हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ ठीक है नमस्ते नमस्ते